आं बर' रायज्लानाय समाव एसेबो मालाबाबो गोरा मोनफेराखौमोन नाथाय माब्लाबा माब्लाबा बर' बर' गावनि बर' रावजों लिरनायखौ माब्लाबा माब्लाबा फरायनो गोब्राब जायो आरो जों मानोना उन्दैनिफ्रायनो बर' रावजोंनो राज्लायबोनो मोन्नाय बेनिखायनो आङो बर' रावखौ माब्लाबाबो गोरा मोनाखैमोन नाथाय दस्रानि बर' लिनाय एबा फरायनायफोरखौ मालाबा मालाबा समावहाय गोरा गोरा मोनबोनो मोनबोदोंमोन आरो बेनि उनाव जोङो बर'फोरखौ जोंनि बर' रावजों लिरनाय आरो हांखोफोरखौ बबेबा बबेबा समाव जोङो गोब्राब मोनबोदोंमोन नाथाय राज्लायनाय समावहाय जों जोंनि बर' भासाखौनो उन्दै समनिफ्रायनो मोनबोनाय हिसाबै जों रायज्लायनायखौ एसेबो उसुबिदा आरो गोब्राब मोनफेनो हायाखैमोन बेनिखायनो जोङो बर' भासाखौ एसेबो गोब्राब होननाय मोनाखैमोन नाथाय जों एखनबा समाव फरायनांनाय फरायनांनाय एबा लिरनाय समफोराव जोङो गोब्राब मोनोमोन मानोना जोंनि बर' भासाखौनो जोङो बर' रावजोंनो गावनि हांखोजों लिरनायखौबाबो एखनबा अबेबा समावहाय गोब्राब मोननांगौ जानानै फैदोंमोन आरो जों जोंनि बर' रावखौनो गावनि बिमानि राव होनानै सिबिबोदोंमोन आरो मानिबोदोंमोन आरो दासिमबो जोङो गावनि बिमानि राव एबा हांखो होन्नानै फरायबोगासिनो थादोंमोन आरो इयुनावबो जोङो जोंनि बिमानि राव एबा जोंनि बर' राव होन्नानै जोङो फरायलांबाय थागोन एबा रायज्लायलांबाय थागोन होन्नानैबो जोङो जोंनि बर' रावखौ गोरलै राव होन्नानै बुनो हायो आरो जों जोंनि बर' रावखौ जोंनि आंगो बिमानि राव होन्नानैबो मिथिनानै लानो हानाय जायो आरो जोंनि बिमानि राव एबा बर' रावा जोंनिनो आंगो गुबै राव होन्नानै मिथिना लानो हायो